उणवीहीं जनवरी उणवीह सौ ॿियासी ॿावीं फेबवरी ॿ हज़ारु पंज ॾहीं मइ ॿ हज़ारु चारि एकटीह अगस्ट ॿ हज़ार ॿारहं सोरहीं मइ उणवीह सौ नवे